जय झूलेलाल दादा असांखे घुमण लाइ अहमदाबाद वञिणो आहे हिन लाइ असांखे कैब कराइणी आहे त केतिरो भाड़ो थींदो वॾी जो केतिरो थींदो नंढी इको जो केतिरो थींदो इको में घणा माण्हू ईंदा उहो जराक ॿुधाइजो असांखे असांखे चारि लेडिस खे वञिणो आहे ॿ ॿियूं बि थींदियूं हिन लाइ करे महिरबानी करे तव्हां असांखे अएन भाड़ो ॿुधायो कहिड़े हिसाबु सां असांखे करिणी आहे

नंढी कयूं वॾी कयूं महिरबानी करे ॿुधायो दादा